ہیلو میں نے حال ہی میں آپ کے اسٹور سے ایک نیا ٹیبلیٹ آڈر کیا ہے میں اس کی ڈیلیوری کو ٹریک کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کب تک میرے دروازے پر پہنچے گا براہ کرم مجھے ٹریکنگ کی معلومات اور متوقع ڈیلیوری تاریخ فراہم کریں میرے آڈر نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ ہے شکریہ